جی ہاں مجھے لگتا ہے میری پینٹنگز دوسروں پر اثر انداز ہونے یا متاثر ہونے کی طاقت رکھتی ہے کیوں کہ جب بھی کوئی پینٹنگز کرتا ہوں یا کسی پینٹنگز پر کام کرتا ہوں تو اُس میں کوئی سبق ہوتا ہے اور اُس کو اُس پینٹنگس کو میں بہت محنت اور پوری جد و جہد کے ساتھ تیار کرتا ہوں اُس کے لیے میں دِن رات محنت کرتا ہوں تاکہ میری پینٹنگس کوئی سبق دے یا لوگ اُس سے عبرت حاصل کریں میری بہت ساری پینٹنگس کے بارے میں لوگوں کے بہت سارے خیالات ہوتے ہیں اُس میں یہ سبق حاصل اُس سے یہ سبق حاصل ہو جاتا ہے اور لوگ اُس سے اثر انداز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور میں دوسرے لوگوں کو بھی مشورہ دینا چاہوں گا کہ وہ اُن پینٹنگس کو خوب اچھی طریقے سے تیار کریں تاکہ دو لوگ دوسرے لوگ اُس سے اثر انداز ہوسکیں یا اُس سے کوئی عبرت حاصل کر سکیں